असें अगर कोई बी कविता कवितड़ू लिखना ऐ अगर उं'दे कोला अहें सानूं कोई प्रेरणा मिलदी ऐ ते असीं उसी इक कताब उप्पर जां कापी पर लिखने ई चाहिदा ऐ अहें अगर कोई बी जन्ने न अगर ओह्दे दा म्हौल दिक्खी लैन्ने न होन्ने आं ओह् असें ई अगर ओह् म्हौल स्हेई निं लग्गै तो अहें कताब उप्पर लिखना चाहिदा ऐ ते उसी असें ओह्दी असें केह् करना लिखना चाहिदा ओह्दे हालात दे बारे च लिखना उद्धर दे जेह्ड़े असें बक्ख बक्ख चीजां दिक्खियां ओह्दे बारे च लिखने ओह् ई बड़ी बड्डी गल्ल ऐ के असें ई उद्धरुं कोला अहें कुछ सिक्खने होन्ने न तां अहें ओह् कविता असें बनाई सकने न अज्जकल बड़े सारे डोगरी दे कवितां लाई लैओ तुसें जां अज्जकल होर रैप लिखदे न मुड़े डोगरी बिच्च ओह् सानूं बड़ी ई इंसपाइयर करदे न लाई लैओ तुसें एह् इक बड़ी बड्डी गल्ल ऐ